मुज़फ़्फ़रपुर के विकास ही विकास के मामले में जो है इस पर सारे तरह से है आर्थिक है समाजिक है पर्यावरण है राजनीतिक लेकिन इस में राजनीति जो है वो भी अपने आपको ज़्यादा ही है विकास के मामले में समाजिक विकास अब जातिवाद जातिवाद और राजनीति ये तो बिहार का परिदृश्य जो कूट कूट के भरा हुआ है

पिछड़ित हो गया राजनीति के स्तर से देख लीजिए तो कोई भी नहीं है प्रोग्रेस चाहे यहाँ के विधायक हो चाहे मेम्बर ऑफ पार्लिया में एम पी हो एम पी यहाँ पर दस साल से जीतते आ रहे हैं लेकिन यही जजवार पंचायत को ही गोद लिए हुए हैं लेकिन कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं किए हैं भैया निसार जी कुछ भी नहीं किए दस साल से मतलब एम पी हैं यहाँ के उन से पहले उनके फ़ादर थे और ये हमारे पंचायत को ही जजवार पश्चिमी को ही क्या कहते हैं जो गोद भी लिए हुए थे लेकिन कोई काम सिस्टम नहीं बन पाया लेकिन हाँ यही है कि आर्थिक के मामले में बिहार में मुज़फ़्फ़रपुर मुज़फ़्फ़रपुर जो है एक नर्स बिहार का एक हब है बिजनेस पॉइंट है मुज़फ़्फ़रपुर एक बिजनेस पॉइंट है बट यहाँ पर क्या सिस्टम है कि जो आप हाँ अभी है कि जो थोड़ा बहुत कि जो रोडों की सिचुएशन अच्छी होती जा रही है लेकिन फिर भी अभी भी बहुत विकास की विकास की धाराएँ जो बहनी चाहिए जो ट्वेंटी ईयर थर्टी ईयर्ज़ बिफोर बहनी चाहिए वह अभी भी इस्टार्ट नहीं हुई है हाँ इफेक्ट एक देख सकते हैं कि जो इधर हाँ एक हाईवे हम लोग के तरफ़ बना है जो थोड़ा ज़ोर दिया है अदरवाइज़ बिफोर बिफोर आप जजवार से यदि आपको दरभंगा जाना होगा या कोई टाउन जाना हो तो आपको दस किलोमीटर यू हेव टू वाक देन यू हेव टू गो तो ये चीज़ थी ये चीज़ सब है तो मुज़फ़्फ़रपुर के विकास के बारे में आदमी को क्या कहा जाए आर्थिक स्थिति के बारे में क्या कहा जाए राजनीति जो है राजनीति तो बहुत ही स्तरों में जा रही है नीचे स्तरों में जा रही है हाँ जहाँ तक रही पर्यावरण का सवाल तो पर्यावरण की सवाल में देखिए कि ये दो साल से दो साल हो गया जो ईन टू ईयर्स टू ईयर्स लास्ट फ़सल भी जो हुआ है वो भी पिछले साल भी बारिश की संभावना बारिश कम हुई है इस बार बारिश भी कम हुई है आदमी को हाँ